हम एकटा घेबरके ऑडर देने छलहुँ हँ एकटाके जगहपर दू टा आओर ऐड कऽ कऽ तीन टा घेबर हमरा दिअ ऑडरमे